मिकी केह्ड़ी चीज जेह्की मिकी खुश रखदी शैल लगदी मिकी पेंटिंग करना बड़ा शैल लगदा ते मिकी आर्ट एंड क्राफ्ट करना बड़ा शैल लगदा किश किश बनाना पेजे दा मिकी बड़ा शैल लगदा कि की जेह्ड़े पेज वेस्ट होई जंदे अस सुट्टी ने इयां गै लफाफे सुट्टी ने इयां ते मिकी लफाफे दे फुल्ल बनाना शैल लगदा पेजे दा किश किश क्राफ्ट करना मिकी शैल लगदा एह्दे घरै दी शो बी बनी जंदी शो दी शो होई जंदी पेज बी वेस्ट नी होंदे लफाफे बी वेस्ट नी होंदे इयां तुसें पता पालिथीन अगर अस लफाफा सुट्ट्ने बाहर ते ओह् सड़दा ते है नी ऐ ओह् गंद गै पौंदा ते अगर अस ओह्दा किश बनाई ओड़ने घर सजाने ते घर दा घर सजी जंदा साढ़ा वातावरण बी सेफ रौंह्दा ते अस सारें गी जेह्ड़ा ऐ चीजां बचाने चाहिदियां ओह्दा यूज करना चाहिदा री यूज़ करो छंडो नी इयां वेस्ट नी करो